हाँ हाँ जी हाँ हमने टू टूटता हुआ तारा शाम के इस बार देखे हैं ऐसा लगा की टूटता हुआ तारा था लेकिन कहाँ गिरा नहीं गिरा ये हम तो नहीं कह सकते हैं लेकिन टूटता हुआ तारा देखे हैं रातों के समय में सात आठ बजे के आस पास में जब छत पे सोते थे बचपन में तो माँ ऊ लोग बताती थी ये देखो ये देखो टूटता हुआ तारा और देख के हमलोग बहुत खुशी सा महसूस करते थे ऐसा लगता था कि हमें भी खुशी हो जाता था क्योंकि टूटता हुआ तारा कभी कोइ गैलेक्सी में देखने को मिलता था ऐसा है की विश्वास है कि ये टूटता हुआ तारा जो देखते हैं वो एक लाभ पार लाभदायक स्वरूप से कुछ प्राप्ति का एहसास होता है ये जिन्दगी का एक अच्छा स्रोत मि मिलता है सुख प्राप्ति मिलता है ऐसा लगता है की हमें भी ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है हमलोग भी देखे हैं बहुत बार देखे हैं ई चीज़ टूटता हुआ तारा देखे थे बचपन में ही अब तो इधर नहीं देख पाते हैं वो पता नहीं कभी कदाल देखने को मिल जाता था बचपन में हम थैंक्यू